आह दानि बे बिग्यान मुगायाव गावनिफ्राइ मोन्नाय आरो गुबुननिफ्राइ मोन्नाय माखासे हाथाइ बाजाराव बायस'नानै फान्नाय बेफोरो जाहैबाय ओह गय फाथो बेसर बेखौ बायस'नानै गुबुन जायगायाव फानहैनाय जेरैहाय ओह जोंनि फ्राय फाथो बेसरखौ जोङो ओह गुबुनाव लांनानै कम्फानियाव लांनानै जोङो साप्लाइ हरनाय बे साप्लाइ हरनायनि उनाव बेफोरखौ ओह बे फाथोखौ फाथो ओह निफ्राइ बस्था आह मना बानायनाय आरो लोगोसे गय गय बिजनेसखौ ओह मोनसे ओह कम्फानियाव हरनानै बिखौ ओह दानखावनानै रुनाय बे रुनायनि गेजेरजों बेखौ आह ओह स' फोरान्नाय फोरानबायनि उनाव बिखौ सुपारी बानायनाय बेखौ बायदि रोखोमनि ओह गय बानायनाय दा बेफोरखौ लानानै दिनै जोङो आह हाथाइफ्राव फान्नो हायो आरो गा सरकारनिफ्राइ गुबुन सरकाराव हरनाय दा जेरैहाय जोङो आह गुबुन देशनिफ्राइबो जोङो जि जोम लाबोयो आरो बिखौ जोंनि ओह आवट अफ कान्ट्रिनिफ्राइ जि जोम लाबोनानै बेखौ फान्नाय बायनाय आरो जोंनिफ्राइ आह एन्डियानिफ्राइ लांनानै गुबुन जायगायाबो जि जोम लांन्नाय बायदि रोखोमनि ओह मुवाफोर लांलाय आरो लाबोलाइ बेफोरो सरकारजों सरकारबो सलियो माखासे जिनिसफोरखौ आह जेनेबा जोंनि आह इन्डियाव माखासे जोंना नांगौ मुवाफोर अस्ट्रफोर हिलिकप्टारफोर आर गुबुन देशनिफ्राइ लाबोनानै जोंनाव बेयाव नांगौ मुवाफोर नांगौनि थाखाय दोनफैनाय आरो बे जोंनि इन्डियानिफ्राइबो गुबुन देसाव माखासे नांगौफोरखौ लांनाय बेफोर मोनसे बिजनेस बे जाहैबाय आह खारग्रा बिजनेस गोजौजों बिरग्रा बिजनेस बेफोरबो बिजनेसाव गोलैबाय दा जोंङो माखासे जोङो ओह फानलाय बायलाइ जोङो जोंनि आह माखासे कम्पानियाव जि जोम गान्नाय जोमनाय खुन्दुं दख'ना बायदि रोखोमनि ओह सारि गस्ला लंपेन बायदि रोखोमनि बेग बायदि रोखोमनि ओह मालफोरखौ जोङो कम्पानिफाइ लाबोनानै जोङो हाथाइयाव फान्नाय आरो बे हाथाइयाव फान्नायनिफ्राइनो जोङो माखासे रांफोरखौ जोङो मुलाम्फा मोननो हायो दा बिनि गेजेरजों जोङो आह दिनैनि दिनाव जोङो गावखौ थांना थानायनि थाखाय बा गावनि नख'रखौ मोजां दाफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो जोङो गावनि ओह माखासे बिजनेसनि लाइनखौ जोङो आह मावनानै लानांगौ गोनांथि दङ जेरैहाय जोङो माखासे मानसिफ्रा आह गालामाल होनाय जि दखान होनाय ओह बायदि रोखोमनि ओह मुवाफोरनि दखान होनाय बेफोरबायदि दखाननि गेजेरजों आह गावनि आह नखरखौ ओह फानलाइ बायलाइ फान्नानै ओह रां रु रुफा ओह थुबिर खालामनानै बेखौ ओह जमायनानै नखरखौ ओह जौगालांहोनो हायो दा बिनि गेजेरजों जोङो आह बेखौनो फोरमायगोन जे दा बे फालांगिया जाहैबाय आह जोंनिया मा होनो आह माखासे जोना गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा बिदिनो तायेलस तायेलसखौ ओह कम्पानिफाइ लाबोनानै फान्नाय आरो थिं लाबोना फान्नाय बेफोर मोनसे बिजनेस दा बेफोरखौ जोङो आह जोंनिफाइ प्रडाकशन जानायखौ गुबुन देसाव हरो गुबुन देसनिफाइ प्रडाकशन जानाय माखासे जोंनो नांगौ मुवाफोरखौ लाबोनानै जोंनाव फानफैयो बिदिनो लांलाइ लाबोलाइ आदान प्रदान गुबुन देसनिफाइ गुबुन ओह रायजोआव आर गुबुन रायजोनिफाइ जोंनि आह इन्डिया रायजोआव लांलाइ लाबोलाइ खालामनानै फानलाइ बायलाइ खालामनानै जोङो सरकाराबो गोबां रां खामायनो हायो दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि आह रायजो राजा आरो बयखौबो जोङो बिखौनो फोरमायगोन जे ओह जोङो गावनि थांना थानाय आरो ओह बयखौबो जोङो ओह रोंगौथि गोनां जानो थाखाय आरो बिजनेसआवबो आखा फाखा जानोबा जोङो ओह सोलोंथाइनिबो गोनांथि दं दा बे सोलोंथाइखौ जोङो ओह लानायनि गेजेरजों जोङो ओह बिजनेस आव जोङो आखा फाखा जानो हायो दा जोङो बेखौनो जोङो आह मावनो थाखाय जोङो ओह लाबायब्ला जोङो बिखौ मोजाङैनो मावनानै जोङो बिजनेसखौ जोङो गोजौवाव ओह लांनो थाखाय जोङो दाजानांगौ दा बिनि गेजेरजों जोङो ओह जोंनि दिनैनि दिनाव जोङो ओह माखासे जोंहा गारि गारि मटरखौबो जोङो ओह कम्पानियाव बानायनानै जोङो मोनसे दखान खुलिनानै जों बेखौबो अह फानो हायो बेबो मोनसे बेराद गिदिर बिजनेस दा बिनि गेजेरजों जोङो फैसा खामायनो हायो जोङो पारसेन्ट लानो हायो पारसेन्ट लानायनि गेजेरजों जोङो नखरखौ जों उन्नुथि खालामनो हायो बिबिन्न' माबा माबि जोंना आह ओह मुवाफोर दं जोंनो नांगौ मुवाफोर बेफोरखौ जोङो ओह बिजनेस गेलेनो हायो आरो जेरैहाय आह बे बिजनेस जायो खैला गोदोनि दिनाव जोंना ट्रेन खारनायाव जोङो खैलाजों सलियोमोन दानि दिनाव जोंना आह ओइ माबाजों कारेन्टजों सलिसै दा बे खैलाफोरखौबो जोंनि माखासे मानसिफ्रा ओह खैला कम्पानि ओह आव थांनानै बायस'नानै बेखौ फानलाइ बायलाइ खालामो बेजोंबो बिजनेस खालामनानै आह नखरखौ फोथांनो हायो आरो गोजौ थाखोआव आह फैसा खामायनो हायो दा बिनि गेजेरजों जोङो ओह बुहुत गुबुन गुबुन जोंहा बिजनेस खालामनो हानाय माबा लामा दङ दा जों सरकारजों सरकारबो बिजनेज खालामो आरो जोङो ओह गामियारि आरो आह ओ टाउन एरियावबो जोङो फानलाइ हबायलाइ बिजनेसखौ जोङो खालामनो हायो बिनि गेजेरजों जोङो आह ओनसोलखौ जोङो ओह मोजां थासारियाव लाबोनो हायो आरो जों बयखौबो जोङो गोजौवाव थांनो हागोन होनानै बिजोंनो फोरमायनो हायो